जेन्ना म्हजें टुवेल्थ जालें तेन्ना अशें डिसायड करपाक खूब अशे त्रास जाताले भुरग्यांक कळना खंयचें फिल्ड घेवप तें मुखार कितें करप तें तेन्ना हांवें म्हजे जे स्कूल टिचर्स आशिल्ले शाळेंत शिकयताले म्हाका पांचवी ते धावी म्हणल्यार हावें तांचे कडेन सल्लो घेतलो तेमी सांगलें की जें तुका दिसता तुज्यान जातलें जाल्यार तूं सायंस घे किंवा तूं आर्ट्स घे अशें म्हणलें मागीर म्हाका जाय आशिल्लें की हांव सायंसाक वचूंक की फुडाराक तरी बरी करूंक म्हूण म्हूण हावें म्हज्या टिचेरीन सांगिल्लें तें आयकून हांवें सायंस फिल्ड घेतलें आनी सायंसांतल्यान बरें पर्सेंटेजींत पास जालें